हमसब कुकरमे चावल बनबै छियै दालि बनबै छियै सब्जी बना लै छियै करछुलसँ ने करछुलसँ ने हमसब खाना परोसके खाइ छियै छोलनीसँ हो गेलै चलबै छियै चावल जैसे बनैली तऽ लारि लेली दालि बनैली तऽ लार लेली सब्जी बनैली तऽ एहि सबसँ चला उलाके काम करै छियै आओर प्लेट हो गेलै एहिमे हमसब भोजन पानि करै छी जग गिलास हो गेलै एहिमे पानि पियै छियै आओर छिपामे हमसब खाना खाइ छी गिलासमे पानि पियै छी आओर तसला हो गेलै एहिमे गरम पानि उ सब उबाल उबालके बाल्टिन हो गेलै ओहिमे पानि रखली कपड़ा खिचैमे काम करै छियै जगसँ पानि पीली आओर छोलनीसँ खाना उना लारली कलछुलसँ खाना उना लारली खाना उना खैली आओर परात हो गेलै परातमे आटा उटा गुनली उनली एहि सबसँ तऽ हमनी सब तऽ बर्तनसँ बहुत टिफिन हो गेलै एहिमे खाना उना परसके ले गेली पढ़ैके लेल कहुँ ले के जायके रहै कतहुँ लए के जाइके रहै एहि सबमे काम हमसब करै छियै